ہم جو ہے صبح صبح دوڑتے ہیں سام کو بھی دوڑتے ہیں ہمیں جو ہے دوڑنے میں اچھا لگتا ہے کافی صبح صبح اٹھ کے دوڑنے کے بعد ہمارے ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے خوشی فیل ہوتا ہے اور ہمیں جو دوڑنے میں حوصلہ افزائی کرتی ہے جیسے میرا خواہش ہے کہ میں انڈین آرمی میں جاؤں تو آرمی کی تیاری میں دوڑ کافی مہتوپورن ہوتا ہے وہاں پر بہت ہی امپورٹینٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ اگر آپ دوڑ نہیں نکال پائیے گا تو آپ کو انڈین آرمی میں سلیکشن نہیں لیا جائے گا تو یہ اس سے بھی ایک طرح سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے کہ ابھی نہیں دوڑیں گے تو پھر وہاں میں سلیکشن میں ڈس کوالیفائی ہو جاؤں گا تو اس لیے مجھے دوڑ سے حوصلہ مند افزائی ہوتی ہے اب دور سے ہوتا ہے کہ ایک فائدہ بھی ہے کہ ہمارے شریر کا جو ہوتا ہے ڈائجیسٹ سسٹم یہ سب بنا رہتا ہے ہمارے شریر میں کوئی بیماری نہیں ہوتی اور ہمارا شریر تندرست رہتا ہے اور ہمارے شریر میں کئی طرح کی بیماریاں بھی اتپن نہیں ہوتی ہے اس لیے دوڑنا صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور میرے فائدے کے لیے بھی میں دوڑتا ہوں اور دوڑنے سے ہمیں خوشی بھی ملتی ہے تو اسی لیے مجھے دوڑ بہت پسند ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دوڑتا ہوں میں اکیلے نہیں دوڑتا گروپ میں دوڑتے ہیں اور میں آدھے گھنٹہ ایک گھنٹہ رننگ کر کے پھر اپنے گھر آ جاتا ہوں اس کے بعد اور زیادہ تر دوڑنا چاہیے میرے خیال سے صبح ہی دورنا چاہیے کاہے کہ صبح کا سمے جو ہوتا ہے دورنے کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے صبح سو کے اٹھیے من فریش بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا موسم میں جائیے گھر سے دوڑیے اور آئیے ایک نمبر سمے تو میرے خیال سے صبح ہی ہے دوڑنے کا شام میں بھی ہے لیکن اتنا بہتر نہیں ہے لیکن اگر آپ دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ صبح دوڑیے